ہمارے دیس میں جو پہلے بتایا جا رہا تھا کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ لوگ تھے جیسے ہندو بھائی مسلمان بھائی سکھ عیسائی یہ سب ایک دوسرے سے جب دیس آزاد ہوا تو سب ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھ کے سب ایک دم اچھے سے رہتے تھے ہمارے پروجوں نے بتایا تھا کہ اب کے زمانے میں بتاتے ہیں ہم لوگوں کو کہ اب ویسا ایک دوسرے میل ملاپ نہیں رہا وہ اس لیے کیونکہ پولٹکس سب دھرم پے ہندو کے نام پے مسلم کے نام پے یہ سب آپس میں جتنے پولٹیسین ہیں وہ سب لڑاتے ہیں اور اور راج کرتے ہیں اور بھارت دیس میں اور کافی یہ بری استھتی ہے بھارت دیس کی جیسے کہ جتنے بھی پولٹیسین ہیں جیسے مکھ من نریندر مودی ہو گئے سی ایم ہو گئے ہمارے یہ مکھ مت ہوگئے وہ سب جتنے بھی تھے مکھ منتری جو ہمارے ہیں تو وہ سب جو ہم لوگوں کے پروجوں جتنے بھی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو سمودھان لگا کے چالو لگا کے گئے تھے سمودھان لکھ کے گئے تھے وہ سمودھان پہ آج کل کے جتنے پولٹیسین ہیں وہ نہیں چلتے ہیں وہ سمودھان کو فالو نہیں کرتے اور اور وہ سب کو لڑاتے ہیں ہندو مسلمان کر کے وہ سب لڑاتے ہیں کہ کہ تم بنو ہندو بن جاؤ وہ سب بولتے ہیں مسلمان بن جاؤ کچھ کچھ دونوں میں ہے جو جو راج کرتے ہیں یہ سب بول کے بھڑکاتے ہیں اور آڈینس کو جتنے بھی عوام ہیں سب کو بھڑکاتے ہیں اور خود پے وہ سب راج کرتے ہیں